हा डुकण में त मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे पहिरियां खां वठी घर में मूंखे कहिड़ी बि वस्तु वठणु मोकिलींदा मां झटि घोड़े वांगुरु डुकी डुकी झटि वठी ईंदो हुयमि ऐं स्कूल में बि जॾहिं रेस लॻंदी हुई तॾहिं फस्ट प्राइस मूंखे ई मिलंदो हुओ स्कूल में मास्तर बि चवंदा भई घोड़े वांगुरु डुके थो अने फस्ट प्राइज़ मिलंदी हुई ऐं डुकण सां शरीर में फेफड़नि में मज़बूती ईंदी आहे अने कोई बि अॼु रेस रखंदा आहिनि तीअं सियारे में ई रखंदा आहिनि डुकण जी जेकी जेकी रेस हूंदी आहे उहा सियारे में रखंदा आहिनि ऐं मूंखे डुकण जो तमामु शौक़ु आहे कहिड़ी बि वस्तु वठण में ऐं सभिनि हंधि ड्रुकी करे मां वेंदो हुयमि न भिति ठेकण में अने हर हिकु वस्तु में डुकण में मूंखे मज़ो ईंदो आहे